ہمارے علاقے میں کھلاڑیوں کے لیے اچھی سہولیات دستیاب ہیں اس میں جیسے کی کسی کو کچھ کھیلتے میں نقصان ہو گیا یا کچھ چوٹ وغیرہ لگ گئی یا کچھ پریشانی آ گئی اس کا ہاسپٹل میں بھی اچھا علاج ہے ڈاکٹر بھی اچھے سے علاج کرتے ہیں اور فیسلٹی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اچھی فیسلٹی ہے کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں گورمنٹ ان کا اچھا علاج کراتی ہے اچھی فیسلٹی ان کو دیتی ہے اور آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کی اچھی ہیلپ کرتے ہیں اچھی مدد کرتے ہیں ان کی جتنی ہو سکتی ان کو اپنی طرف سے پوری سہولات دیت سہولیت دیتے ہیں اور ساری آسانیاں بھی ہیں کافی جو کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ بھی دیا جاتا ہے گورنمنٹ ان کو فنڈ دیتی ہے اور ان کے گھر والوں کو فنڈ دیتی ہے اور الگ الگ فیسلٹی ان کو دیتی ہے بہت اچھی سہولیات ہیں